हैल्लो ठीक ठाक जी तुस सनाओ जी हां जी सनाओ हां जी हां जी अच्छा खराब होइया हां सर कोई गल्ल नी खराब होइया फ्ही केह् ऐ अस कंपनी कम्प्लेन करने आं ते कंपनी आह्ले तुं''दे घर आंदे न और उस्सी बड़ी अच्छी तरह कन्नै दिक्खियै तुसें ठीक ठाक करियै देंङ ओ कोई गल्ल नी हां जी जे अगर कोई कंपनी आह्ला अगर अस कंपनी कम्प्लेन करने आं ते कंपनी नेईं लैंदी नेईं आंदी ऐ कोई ते तुस उस्सी पक्खे साढ़ै दुकान उप्पर लेआओ बापस कोई गल्ल नी अस उस्सी अपनै थरु अपने कोल रक्खियै ते कमपनी गी दोबारा बापस करने आं हां जी हां जी तुस कोई इस चीजा माराज कोई तुसें कोई परेशानी नी करनी तुस साढ़े कस्टमर और भगवान इक बराबर होंदा ऐसी कोई गल्ल नी ऐ माराज कमाल ऐ कमाल दी गल्ल कीती तुसें हां जी हां जी हां जी हां माराज माराज बिल्कुल बिल्कुल याद ऐ हां जी हां जी हां तुसें साढ़े कोला पैह्ले बी दो चार चीजां पैह्ले बी लैतियां हां हां बिल्कुल बिल्कुल ए दुकान सर कोई अट्ठ साड्डे अट्ठ बजे करूने बंद हां जी जी जी हां जी हां हां पक्का पक्का माराज हां हां जां ते तुस कोई गल्ल नी एह् थोआड़ी मैं कम्प्लेन पाई ना नी हू'न ते कल तुं'दे कोल आई जाग कंपनी दा बंदा जे अगर कल नेईं आंदा ऐ ते तुस शाम्मी लै कुसे बेल्लै बी मतलब छे सत्त अट्ठ बजे जिस्लै बी तुस आइयै ते हां हां जी हां जी ठीक ऐ सर